ہلو میں زین مغل بات کر رہا ہوں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی آپ اے بی سی ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر میں نے اس ایجنسی سے ایک کل ایک کیب بک کی تھی مجھے اپنے گھر سے کشمیر کی طرف روانہ ہونا تھا جی جی ہاں ڈرائیور کا نام اور ای میل وغیرہ آپ بتا دیجیے اور فون نمبر تاکہ میں ان کو کال کر پاؤں جی میں نے کشمیر جانا کشمیر جانا تھا میں نے پونچھ سے جی سر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس وقت ڈرائیور یہاں پہ پہنچے گا اور مجھے کس وقت اپنی منزل پر پہنچائے گا اور اس کا بہیویئر کیسا ہے بندے کا

ٹھیک ہے پھر